آج کل کے ماحول میں خواتین کو جن چیلنجس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہیں سب سے پہلے وہ حفاظتی چیلنج ہو یا پھر گھریلو چیلنج ہو یا پھر تعلیم حاصل کرنے میں ان کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دیگر دیگر مختلف قسم کی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں جیسے ان کو گھروں میں زیادہ پڑھنے لکھنے کی چھوٹ نہیں دی جاتی ہیں ان پر بہت زیادہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ باہر جائے گی تو بگڑ جائیں گی فلانا فلانا اور زیادہ پڑھ لکھ کے کیا کریں گی ان کی تو ایک دن شادی ہو جائے گی یہ گھر چلی جائیں گی اپنے تو ان کو پڑھا لکھا کے کیا کرنا ہے اور اسی طریقے سے پڑھنے لکھنے میں بھی لوگوں کو تھوڑا سا بہیویر جو ہے ڈسکرمنیشن والا ساتھ دیتے ہیں کالجوں میں بھی ان کے ساتھ الگ ویوہار کیا جاتا ہے لوگ ان کو چھیڑتے ہیں الگ الگ طریقے سے اس کے بعد شادی بیاہ ہو جاتی ہیں اور یہ لوگ اپنے گھروں میں مشغول ہو جاتی ہیں شوہروں کی خدمت میں بچوں کی خدمت میں ساس بہو کی خدمت میں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ سب چیزوں کا خیال کرنے کے باوجود بھی بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں جس سے آج کل کی عورتیں دو چار ہیں اور تعلیم حاصل کرنے میں تو خیر میں کہوں گا مساوی ہیں دونوں لوگ لیکن اور بھی دیگر چیزوں میں شاید مساوی نہیں ہیں جو ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو ایسے میں ضرورت ہے کہ دونوں کو برابر کا حق دیا جائے